म्हज्या नोकरी विशीं सांगपाचें जालें जाल्यार हांव युनीकॅम लॅबोरिटरी लिमिटेड ह्या फार्मासुटीकल कंपनीन काम करता हांव थंय एक सिनियर मॅनेजर इंजिनियरींग अशें पदाचेर आसा म्हजें काम इंजिनियरींग फंक्शन सांबाळप तशेंच आमचो प्लांट प्लांटाचें मेनटेनंस तशेंच वेगवेगळे तशेंच वेगवेगळे मेनटेनंस आसता प्रिवेंटीव मेनटेनंस आसता ब्रेकडावन मेनटेनंस आसता तशेंच वेगळी वेगळी वेलिडेशन करची पडटात सो हातूंत म्हजो रोल म्हज्या लोकांक घेवन हे सगळीं कामां करप आसता आनी आमी फार्मासुटीकल कंपनीन काम करतात हातूंत आमकां भरपूर डोक्युमेंटेशन करचें पडटा टू क्रियेट टू म्हणजें एज अ एविडेंस क्रियेट करपा खातीर जें आमी काम करतात ते सगळें एवीडेंस आसपाक जाय कित्याक आमी चडसो आमचो म्हाल भायरच्या देशांनीच विकतात आनी तांचे रिक्वायरमेंट्स तांचे रेगुलेटरी रेगुलेटरी डिपार्ट्समेंटाचे रिक्वायरमेंट्स आमच्या देशा परस खूब कडक आनी शिस्तीचें आसता प्रत्येक गजालीक ट्रेकींग आसता आनी तें तशें सांबाळून दवरचे पडटा म्हजे बरोबर आनीक कांय इंजिनियर्स आसात आनी टॅक्निशियन्स आसात ते मेळून आमी हें काम करतात म्हजें शिक्षणाचें उलोवप जालें जाल्यार हावें धावी नंतर बारावी सायन्स केल्या आनी ताच्या नंतर डिप्लोमा इन मॅकनिकल इंजिनियरींग केलां गॉवर्नमेंट पॉलीटॅक्निक बिचोलीम हांगाच्या आमकां पॉलीटॅक्निक मॅकनीक पॉलीटॅक्निक करता आसतना वेगळे वेगळे विशय आसताले लायक स्ट्रेंथ ऑफ मटिरियल थियोरी ऑफ मशिन्स इंजिनियरींग डिजायन अशे वेगळे वेगळे विशय आसताले आनी थियोरिटीकल नॉलेज खूब इम्पॉर्टंट आसता जेन्ना आमी प्रॅक्टिकल एरियेंत काम करता तेन्ना